ہلو السّلام علیکم آپ ٹریول ایجنسی سے بول رہی ہیں ہمیں ایک کار چاہیے ہمیں مطلب میرے ساتھ ہم سات کیا آپ کے یہاں کار مل سکتی ہے اچھا تو ہم سات لوگ ہیں ہم تاج محل دیکھ دیکھنے کے لیے آگرہ جانا چاہتے ہیں تو ہمیں کار چاہیے تو ہاں آپ کے پاس مطلب ایسی کوئی کار ہے جس مطلب جس میں ہم سات لوگ آجائیں جی مجھے وائٹ کلر کی چاہیے اور ایسی کار ہو جس میں سات لوگ آسانی کے ساتھ آجائیں اسکارپیو ہے آپ کے پاس جی ہمیں وہی کار چاہیے کیونکہ ہم سات لوگ ہیں آسانی کے ساتھ آسکتے ہیں اُس میں اچھا جی آپ نے کرایہ بہت زیادہ ہے سات ہزار آپ کچھ کم نہیں کریں گے جی ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے ہم کل آئیں گے دس بجے مل جائے گی کہ نا کار جی میں آپ کو ایڈریس سینڈ کر دوں گی اور آپ وقت پر پہنچا دینا جی شُکریہ اللہ حافظ شُکریہ